मेरे ताऊ जी मेरी नानी होर सारे ग्रांऽ ई रैह्ंदे खा'ल्ली में भापा होर जेह्ड़े जम्मू आई गेदे न बाकी सारी फैमली साढ़ी ग्रांऽ ई रैह्ंदी नानी होर बी ग्रांऽ रैह्ंदे मामू होर बी होर ताऊ भापा दी फैमली तू बी सारे ग्रांऽ रैह्ंदे ते मम्मी दी फैमली तो बी सारे ग्रांऽ ई रैह्ंदे उ'त्थें केह् ऐ दिक्खो पैह्लें ते आइया कि घर घर ते उं'दे कच्चियां कोठियां होंदियां न कि मगर पक्के मकान जम्मू बी पक्के मकान होंदे सीमेंट ईट्ट उद्धर कच्चे मकान होर कच्चे मकान ते उ'त्थें इक चीज़ ग्रांऽ दी ओह् दिक्खो अच्छी ऐ जि'यां सारें मिलियै हर चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् सारें मिलके ही करनी ऐ सिटी बिच गल्ल बात सिटी इक जेह्ड़ा ऐ इक बंदा बाह्र पैसे कमान्नै गी जा दा उ'नें पैसे कमान न बाकी जि'यां मम्मी हाऊस वाइफ ऐ मम्मी खा'ल्ली घर दिक्खना बाकी बाहर दा सारा कम्म दिक्खना भापा ने ग्रांऽ बिच एह् चीज़ निं ग्रांऽ बिच मतलब ठीक ऐ जनानियां बाह्र नेईं जंदियां लेकिन जेह्ड़े बंदे होंदे सारे कम्म मिल मुल के करदे उद्धर जेह्के खेत्त बी होंदे जमीनां होइये जि'यां यह् वो जमीनां बी इ'न्नियां जादा जादा जमीनां न साढ़ियां बी हैन भी उद्धर होर बी लगांदे जि'यां धान होइये ओह् लगाने टाइम टाइम उप्पर उ'नें ई कट्टना भी डंगर रक्खू दे होंदे उ'नें डंगर रक्खदे डंगर उ'यै उं'दा बी करना उ'नें बी घाऽ देना चराना उ'नें ई लेआना उद्धर उप्पर बड़े बड्डे वनें बिच लेआना उ'नें घाऽ छाऽ दो तिन्न घैंटे उ'नें ई खलाऽ रजाई रजुई दा ओह्दे बाद घर लेई आंदे भी तुसें घर बनना बुनना ग्रांऽ दी ठीक ऐ एह् बी अच्छी चीज़ ऐ लेकिन एह् अस शैह्र बिच एह् चीज़ निं ऐ ग्रांऽ दी जि'यां ग्रांऽ दी प्योर चीज़ होंदी कि जि'यां असें गी घ्योऽ मिली सकदा ग्रांऽ दा अपना घ्योऽ मतलब जि'यां जे डंगर डुंगर रक्खे दे होंदे उं'दा घ्योऽ बी मिली सकदा ऐ दुद्ध मिली सकदा ऐ ताज़ा फ्रेश ना मिलावट ना कुछ शैह्र बिच ते चलो एह् चीज़ ऐ निं ना गाइयां ना कुछ दुद्ध बी पानी सौ किलो पानी मलाये दा होंदा ते दुद्ध जिसलै औंदा जे दुद्ध लैओ इक चीज़ ग्रांऽ दी बी ठीक निं ऐ ओह् साढ़े हून बी मतलब पैह्ले दे ग्रांऽ दे सिस्टम ते हून ग्रांऽ दे सिस्टम बड़ा फरक पेई दा नेईं तां पैह्लें कच्चियां रोडां होंदियां ही कच्चियां रोडियां रोडां सी ते हून उ'त्थें काफी फर्क ते हून थोह्ड़ा अग्गें तोड़ी दी रोड उप्पर पुज्जी बी गेदी ऐ साढ़े ग्रांऽ दी गल्ल करें ते नानी होंदी साइड ते पैह्लें रोड थी नी हून कुदै जाके रोड निकली ऐ उ'दे उप्पर हा हून गड्डियां चलना बी शुरू होई गेदियां न लेकिन ऐल्ली बी रोड इ'यां पक्की रोड निं ऐ लुक ही पेदी होंदी रोड उप्पर ऐल्लै जादा जादा गड्डियां बी निं चली सकदियां ते कच्ची मतलब पैह्लें ते चलो ओह् रोड था ई निं पर हून चलो रोड शोड़ बनना शुरू होई गेदा ऐ हून ठीक ऐ स'ऊं असी अराम कन्नै जाई बी सकने गड्डी सिद्धा उं'दे घर ते ताऊ जी दे घर घर दे उप्पर ही तोआर दी ऐ जि'त्थुं असें गी पैदल चलना पौंदा जादा से जादा जिद्धर दादी होरें साइड रोड ऐल्ली बी निकलदी निं ऐ ते उद्धर जि'न्ना होई सकै उ'न्ना पैदल ई चलो पैदल चली चलियै इ'न्ने बड्डे बड्डे प्हाड़ होंदे उद्धर ते नेचर लाइफ बी बड़ी अच्छी ऐ क्योंकि ग्रांऽ दे उद्धर ताज़ी हवाऽ असें गी मिली सकदी तुआहीं ताज़ी हवाऽ असें लेई सकने आं उद्धर ग्रांऽ बिच ताज़ी हवाऽ कुद्धर ऐ जिद्धर मतलब मेरे नानी होंदे घर ते लोग पंज बजे उठदे पंज बजे उठदे न जि'यां सबैह्रे दे दस बारां बजी दे गेदे होंदे न जि'यां शैह्र दे दस बारां बजे दे होन ते सिटी दा नॉर्मल टाइम आं उट्ठे हून ग्रांऽ दे पंज दस दस बारां ते उ'त्थें पुज्जन निं दिंदे पैह्ली पैह्ले ते नौ होऐ ते नेईं अट्ठ बजे जेह्ड़ा बंदा सुत्ते दा होऐ उसी ते जि'त्थें कि भाई तु ऐल्ली इ'न्नी देर तक क्युं सुत्ता ऐ जे वो कम्म करो उठके ग्रांऽ दे वैसे सारे बिजी होंदे उद्धर दो टाइम रुट्टी खंदे सबैह्रे खानी दिनें सारें अपने अपने कम्म उप्पर चली जाना कुसै दे डंगर होने कुसै दे खेत खेत्तें अल्ल लग्गी पौना ते धान घाऽ घूऽ दिक्खन लग्गी पौना बाकी चलो ठीक ऐ भी जे ग्रांऽ दे लोक होंदे ओह् तुस इक ते ग्रांऽ दी मेन चीज़ ते ऐ कि उद्धर दे लोग समझी निं पांदे जि'यां सिटी बिच मॉडर्न जमान्ना ऐ अस इद्धर कुछ बी पाई सकनेआं कुछ बी जेह्ड़ा मन करै ओह् करी सकने उद्धर निं उद्धर जेह्ड़ी बी चीज़ करनी ओह् पैह्लें अपने पेरेंट्स कोलू पुच्छनी ऐ अपने मां प्योऽ कोलू पुच्छनी ओह्दे बाद ई असी करी सकनें इद्धर ठीक ऐ इद्धर जि'यां अपना घर ऐ जि'यां अपने अपने घर दे बंदे दी गल्ल ओह् अपने घर तक ही होंदी लेकिन ग्रांऽ बिच ऐसा कुछ निं ऐ ग्रांऽ बिच एह् ऐ जेह्ड़ी इक घर दी बी गल्ल पूरे मह्ल्ले पूरे ग्रांऽ बी फैलनी ई फैलनी ऐ जदूं हून रिसेंटली मेरे भइया दी डेथ होई ते मेरी जेह्ड़ी दीदी ही ओह् दौड़ी गेई ही ही उ'नें उ'ने बोल्लेआ हा कि उ'नें मतलब अस ग्रांऽ बिच गेदे हे डेथ होई ते अस मेटाडोर बैठे ओह्दे च पूरे ग्रांऽ उं'दियां गल्लां चलदियां रेहियां कि तुसें ई उं'दे ग्रांऽ तो तुस उं'दे कुछ लगदे ओ उं'दी कुड़ी नठ्ठी गेई ते भ्राऽ ने बी ना अपना भ्राऽ बी भ्राऽ दी बी डेथ होई गेई मतलब ओह् ई गल्ल ऐ ना कि ग्रांऽ बिच इक चीज़ दी ओह् खा'ल्ली उस घर तक निं रौह्ंदी उ'दे पूरे एरिये च ते पूरे सराउंडिंग बिच फैली गेदी होंदी गल्ल अच्छी तरहां अच्छी तरहां मतलब इक चीज़ बी कोई चीज़ बी उद्धर उ'यै हर चीज़ हर जगह् पता चली जंदी कि एह् चीज़ डिग्गी ही उद्धर इ'न्ना ग्रांऽ दा अग्गें पिच्छें लोग नेह् होंदे ते होर ग्रांऽ दी इक होर चीज़ स्हेई ऐ कि उद्धर जि'यां अस इद्धरू आटा सिटी बिच आटा लेई के आने ओह् बाह्र ओह् आटा खरीद के लेआना पौंदा ग्रांऽ बिच एह् नेईं ग्रांऽ बिच एह् ऐ कि अपने खेत न जि'न्नी मरजी तुसी कनक चोल शोल उगाओ मक्कियां उगाओ अपने तक ई रेहियां कोई असें ई पैसा निं देना पौना कि नेईं जी असें इ'न्नियां चीज़ां देई देओ एह् चीज़ देई देओ एह् एह् चीज़ जादा चीज़ ग्रांऽ दी सिटी बिच ते चलो पैसे दिंदे जि'न्ने पैसे दिंदे उ'न्ने उ'न्नियां चीज़ां जि'न्ने पैसे देगे उ'न्नी उ'न्नी चीज़ तोहें ई लिमिटेड चीज़ होंदी ग्रांऽ बिच एह् निं ऐ ग्रांऽ बिच इक ते लोग बड़े अच्छे अच्छे न कि समझदे प्रॉब्लम इक इक घर बिच दुख होग पूरा मह्ल्ला उं'दे घर आई जंदा कि किट्ठा होई जंदा कि नेईं जी केह् होया ऐ एह् गल्ल ऐ ठीक ऐ असें गल्ल तोहें इसदा हल्ल बी एह्दा कड्ढगे साढ़े शैह्र बिच होंदा कि नेईं एह् गल्ल इद्धर तक ऐ इ'न्न इ'न्नी इस फैमली गी कोई प्रॉब्लम ऐ इसी ते इसी फैमली ने गै अग्गें सॉल्यूशन एह्दा कड्ढना ऐ जो मरजी होऐ दूसरी फैमली इंटरफेयर करदी नी